बटाट कांदो टमाट मिरसांग कोथमीर कुबी फूलगोबी मुळो शेपू पालक लिंबू मेथी आलें लसूण वांयगें घोसाळें चुरण माडी तेरो हुमण गांवठी अळमी खतखतें सुंगटांचें डांगर मणगणे साकरभात गोडशें तिसऱ्याचे सुकें शाकुती सुंगटाची किसमूर सौराक भरिल्ल्यो माण माणक्यो वरण रेशाद बांगडो दाळ बांगड्याची उड्डा मेथी पातोळी सान्नां नाचण्याची कापां दुदांतले फोव सुजी तळसळी मुगाच्यो गाटी आंबाड्याचे कोळ मुटल्यो अणसाचे सांसांव शिरवळ्यो उकडे शीत ताल्ल्याचे आंबट तिकट पोळी चिकन कांकणां काजूची फेणी निरो पेडे जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदळ्याचे लाडू बेसनाचे लाडू आलेबेले येलापे बुलीना खाजूर चकली नेवऱ्यो शंकरपाळी चिवडो शेव पिठाचे लाडू रव्याचे लाडू